वैसे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें मेरे घर में हैं फोन भी है कंप्यूटर भी है लैपटॉप भी है मोबाइल भी है और नई चीजों में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तकनीकी समस्या आती है पहले साल अगर फिर भी अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो जहाँ में निवास करता हूँ वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे सर्विस सेंटर हैं मोबाइल से रिलेटेड भी लैपटॉप से रिलेटेड भी और इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है वैसे तो और बेसिक प्रॉब्लम तो मैं कंप्यूटर से या गूगल से सर्च करके भी सोल्व्ड कर लेता हूँ लेकिन हाँ अगर कुछ सिर इंटरनेट से रिलेटेड या लैपटॉप में नेट नहीं चल रहा हो या मोबाइल में नेट नहीं चल रहा हो वाई फाई नहीं चल रहा हो तो फिर उसके लिए ये कम्पनी के सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं यह जो कम्पनी ने सर्विस सेंटर्स बनाया है वहाँ पर कॉल सेंटर में कॉल करके जो हर नॉर्मल व्यक्ति करता है वही मैं भी करता हूँ उसके लिए कोई अलग से कुछ विशेष तो नहीं किया जाता है ऐसे ही कंप्लेन करता हूँ और आजकल तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर होने के कारण काफ़ी अच्छी सर्विस है अगर आपकी इन चीजों में कोई भी प्रॉब्लम आती भी है तो उसका तुरंत निदान किया भी जाता है और हो भी जाता है और टेक्नोलॉजी ने वैसे भी काफी चीजे आसान कर दी हैं और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो तो आप खुद भी सॉल्व्ड कर सकते हैं पढ़ के या समझ के क्या और बड़ी प्रॉब्लम के लिए बड़े शहरो में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है क्योकि वैसे मैं टियर टू शहर में निवास करता हूँ तो वहाँ बेसिक सभी कम्पनियों के सर्विस सेंटर हैं यहाँ आसानी से अपनी कंप्लेन दर्ज करा कर अपनी प्रॉब्लम्स का या तकनीकी से सम्बंधित किसी भी समस्या का आसानी से समाधान हो भी जाता है और आजकल तो वैसे कॉल सेंटर इसने अच्छे हो गए हैं कि जब भी हम किसी भी कम समस्या के बारे में बताते हैं तो वहीं से उस कोशिश वो करते हैं कि वहीं से समस्या को खत्म कर दें अगर नहीं भी होती है तो अपने किसी बंदे को या बंदी को भेज कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व्ड कर देते हैं इसलिए ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है इन चीजों से और आसानी से समस्या सुलझाने के लिए अच्छे सेवा केंद्र उज्जैन या मध्य प्रदेश या इंडिया में स्थापित हो चुके हैं